में इ'यां कदें मूरती ते निं बनाई ऐ पर एह् कि कदें इक बार कोशिश कीती गणेश जी दी बनाने दी ते बड़ा ही अच्छा लग्गेआ हा इ'यां दिन ध्यार जदूं बी मनाने आं अस भगवान दी पूजा करने होर भगवान दी पूजा करनी बड़ी जरूरी